हां जी सर नमस्कार सर मुझे लोन चाहिए था गोल्ड लोन सर मुझे अपनी माँ का सोना रखना है सर एक्चुअली में क्या है ना मेरी माँ का ऑपरेशन है हार्ट का सर टेन पर्सेंट तो बहुत ज़्यादा है जैसे कि सर क्या फैसिलिटीज आप बता सकते हैं मुझे

और ये और सर वो डॉकूमेंट डॉकूमेंट क्या क्या लगेंगे जी सर दस परसेंट से थोड़ा बहुत भी कम नहीं हो सकता है क्या जी सर तो आप मुझे बता दीजिएगा जी सर धन्यवाद